तो आप आप भोजन बनाती हैं वही बाई बोल रही हैं ना हाँ ऐसा है बाई कि हमारे यहाँ मेरे पाँच दोस्त आने वाले हैं उनके लिए पोहा बनेगा पोहा मावा बाटी जलेबी हें ये बनेगा हम लोग दो दिन रुकने वाले हैं पोहे में पोहा थोड़ा में खट्टा डाल दीजिए धनिया पत्ती वग़ैरह डाल दीजिएगा थोड़ा सा ये अपने मूमफली के दाने डाल दीजिएगा जिससे थोड़ा हम लोग बाहर के हैं तो खाने में थोड़ा सा मीठा खाते हैं तो इस लिए बात थी ये हाँ राजस्थान के हैं हम लोग हाँ ये मिर्ची वग़ैरह कम चाहिए

पैकिंग में कर दीजिएगा पैक पैक कर दीजिएगा अच्छा दूसरी बात ये है कि आप आपका मतलब इन सब चीज़ों का मैं हमें कितना पैसा देना पड़ेगा हज़ार हजा हज़ार रुपये तो अच्छा ये देसी घी में बनाएंगी क्या आप मावा बाटी वग़ैरह हाँ तो देसी घी में बनाते हैं तब तो ठीक है मैं आपको अग्रिम पेमेंट भेज देता हूँ हैं और आप इसकी तैयारी कर दीजिएगा हाँ धन्यवाद